हय आमच्या समाजा भायर भोंवतना आमकां भेदभाव वा वायटपणाचो अणभव आयला कितें काय म्हणल्यार आमच्या समाज समजा मातसो सकयलो आसा आनी दुसरो समाज वयर आसा जाल्यार ते आमकां एक सकयलो समाज अशें करून वागयतात तितले क्लोज घेयना तितले लागीं घेयनात किंवा कितेंय खातना किंवा कितेंय शॅर करतना ते तुमचो समाज आं तसलोच तो तुमच्या समाजा लोक तसलेच ते अशें म्हणून बी आमकां ते एकएकदां हिणयतात आनी आपलो समाज इतलो बरो आपलो समाज वयर आमीं सामके वयले लोक आनी तुमी मातशे सकयले लोक हेंवूय बी आमकां खूब फावटी आयकपाक येता तुमच्या समाजाची एकल्या कोणा एक कोण मेळ्ळो जाल्यार त्या ताच्या वेल्यान तुमचो तो समाजांतलो न्हय तो तसलो म्हणल्यार तुमीं सगळीं तसलींच अशें बी आमकां अनुभव खुबदां येतात